जी हमें गाने सुनना बहुत पसंद है हम नाइनटीस के गाने ज़्यादा सुनते हैं जैसे कि सदाबहार सॉन्ग हमें सदाबहार हिन्दी सॉन्ग बहुत पसंद हैं जैसे कि उस में हो गया लता मंगेशकर जी का गाना है मेरे वतन के लोगों देश प्रेम का गाना है हमें ये सब सुनना बहुत पसंद है हमारे स्थाई संगीत में भी कई हिन्दी सॉन्ग ज़्यादा सुना जाता है हमें हम लता मंगेशकर जी का अजीत सिंग जी का सिद्धू मूसेवाला जी का पंजाबी सॉन्ग इत्यादि बहुत लोग का गाना सुनते हैं पर हमें देश प्रेम का गाना हिन्दी सॉन्ग सदाबहार गाना बहुत पसंद है